हलो जय झूलेलाल हा हा तव्हांमें कोन हा मां केॾनि हयाती कया कम हुओ पर मूंखे टाइम ई न पियो मिले ॿार नंढरा स्कूल टूशन मुंहिंजे घर में शादी आहे मुंहिंजे भेण जी आहे नी सोन ठहाराइणो हुओ त हाणे किथे ठहंदो आहे सुठो सोन में ॿ कंगण ठहाराइणा आहिनि ऐं पेंडेल सेट ॿ मुंडियूं बसि

हूं हा हा हा सुठो कंदो आहे नी भाई हा ॿियो ॿियो आहे नी कपिड़नि जी खरीदी करणी आहे त ईअ कपिड़ा किथे सुठा मिलंदा आहिनि अहमदाबाद बि वेंदासीं हितां बि करणी आहे

हा

हूं त सुठा सभु मिली वेंदा नी हितां शादीअ में पाइण लाइ

आने मना वन पीस सां हीअ सभु सुठो मिलंदो आहे नी हा शादी जी खरीद करणी आहे कुर्तियूं हीअ उओ सभु हा हा अच्छा हा हा

हा हा तव्हां ॾिसो रोस गोल्ड चऊं पिया रोस गोल्ड ठहाराईंदासीं हा त हीअ रोस गोल्ड सभु चवनि था लॻाइणी अथव मुंहिंजी भेण चए थी रोस गोल्ड ठहाराइणो आहे हूं हूं हा हा त इहे मना नै मना नै पंद्रहं वीह ॾींहं लॻाए के महीनो हा हूं हूं

हूं हूं हा हा

हूं हा हा हा हा

हम्म हल ॾिसां थी अगरि पोइ वरी आहे नी हा पुछा घर वारनि सां पोइ वरी तव्हांखे फ़ोन कंदीसांव हा जय झूलेलाल भेण जी शादी आहे राजकोट हा हा न न न ॾेढ महीनो ॾेढ आहे हा हा हा

हा हा हीअ त मां तव्हांखे फ़ोन कंदीसांव हलो जय जय झूलेलाल